जोङो दा बेबायदिनो जोङो सलिबोगासिनो बायदि जोंनि जायगाखौबो देभलप जानानै जोङो जों दा जिउ खांनायाव जोंनि जिउ राहा खांनायाव जोङो साबसिननिख्रुइ हामसिन मोनलांबाय बर' बिदिनो जिल्ला क'क्राझार जिल्लायाव जोङो दिनै आबाद खेथि मावनायजों बिदिनो बायदि मैया बिजिनेस मावनायजों बिदिनो जोंनि जायगानि ओनसोलनि बायदि बायदि क'क्राझार जिल्लायाव जोंहा साबसिननिख्रुइ हामसिन राजखान्थि गेलेग्राफोर पलिथिक्साव ओंखारग्रोफोर बिसोरबो इसे जोंनि गामिखौ हेफाजाब होबाय बिदिनो जोंनि गामिया दा देभलप जालांबाय क'क्राझार जिल्लायाव